न'आव फिसिनाय दाउखौ जोङो अननानैनो जानोबो बायो आरो फाननोबो बायो एखनबा समाव जोङो अननानैनो दाउखौ फानहराबो सोरबाफोर बायनो बिफैबाबो फानहरनाय जाया आरो आरो जोङो एखनबा न'खरफ्राव बिफद आफद लोमजानायफ्राव बायध'थायाव फानहरनायबो जायो असुबिदानि थाखाय जोङो दाउखौ फानहरनायबो जायो मानो होनबा जोंनि दाउआ बिदि रैखा जोंनि दाउआ मानो होनबा जोङो बिदिनो बिफद आफदआव सहाय होग्रा जेरै लोमजानाय साजानायाव बा आलासि दुलासि फैनायाव जोङो बे दाउखौ बाहायनाय जायो नंखायनो एखनबा अननानैबो जोङो जाहोनो बायो आरो फानहरनोबो बायो जेरै जोङो सोरबाफोर फैयोबा हथाथ हाथायफ्राव मोनब्र'बाबा अनबाबो जोङो हाथायफ्राव बेदर थेदर मोनब्र'बाबा एखनबा अननानैनो जोङो बुथारनो बाबाबो गवा बुथारनांगौै जायो जोङो ओंखायनो न'आव फिसिनो हायोब्ला मोजां दाउखौ आरो